دہلی میں بہت سارے مذہبی اور روحانی مقامات ہیں جہاں سیاح مقامی ثقافت اور روایت کے بارے میں جاننے کے لیے جا سکتے ہیں جیسے کہ ہمارے مسلم بھائیوں کے لیے جامع مسجد ہے نظام الدین مرکز اور وہیں نظام الدین سے قب قریب ہی درگاہ شریف ہے تو وہاں اگر مسلمانوں کی تہذیب ان کی روایت کو جاننا ہو تو وہاں جایا جا سکتا ہے اسی طرح سے ہمارے ملکی بھائیوں کے وے بہت سارے مشہور روحانی مقامات ہیں جیسے کہ اسکان ٹیمپل اکشر دھام مندر وغیرہ وغیرہ ہیں یہاں آپ جا کر ان کے روایات کو ان کے مذہبی ثقافت کو جان سکتے ہیں